हेल' सोरमोनलाय औ औ औ दे बुंनायलाय माबा खबरमोन नामा औ औ औ दाथ' गेटआव इन्ट्रि औ औ हागोन हागोन हागोन थारमाने दाथ' जों गेटआव इन्ट्रि लाखिनो थाखाय माखासे डकुमेन्ट जायफ्रा आयडि प्रुफ आयदि गोनां डकुमेन्टफोर नै बेफोरखौ लानानै नोंथां मोना हाबनो हागोन आरो बेबायदिनो आधार कार्ड पेन कार्ड एबा भटार आइडि नङाब्ला स्टुडेन्टफोरब्ला स्टुडेन्टनि माखासे आइडि कार्डफोर थानाय नैबेफोरबायदि गावबा गावनि आइडि प्रुफ गोनां बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना हाबनो हागोन आरो आरो नोंथांमोना मानिबा भिजिटनि थाखाय नङाब्ला माबाफोरनि थाखाय फैगोन नामा आदसा अके अके औ औ दे नोंथांमोना फैनानै आराम बेफोरबायदि माखासे डकुमेन्टफोरखौ लानानै फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो बे पार्कआव दाथ' जोंनि जे जुनादफ्रा दं बेफोरखौनो नुनो मोनगोन बेबायदिनो मोसा दं बेबायदिनो मै दं गान्दा दं मोख्रा दं बायदि बेफोरबायदि जा जे हाग्राफ्राव दं बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो

जुनाराव गाखोनानै बेरायग्राया दाथ' मैदेर दं बे मैदेरफ्राव नोंथांमोना बेरायनो गोसोब्ला गाखोनानै बेरायनो हागोन बेफोरनि थाखाय आलदा माखासे फिसफोर लानाय जागोन आरो बेफोरनि थाखाय माखासे नायग्राफोर थागोन आरो फिसआ बेफोर बायदिनो बेनि थाखायथ' आलदा नायग्राफोर दं बिथां नोंथांमोना बिसिनाव सोंनानै बेनि इनफरमेसनखौ लानो हागोन आरो औ औ दा बेनोसै माखासे आंनिफ्राय इनफरमेसनाथ' आर माबाफोर नांगौब्ला नोंथांमोना उनाव कन्टेक्ट खालामनो हाबावगोन आरो दे दे होमब्ला औ दे